ہمارے علاقے گوتم بدھ نگر میں یہاں پہ مٹی کی برتنیں بنتی ہے یہاں کی ووڈن کی کی بڑی بڑی فیکٹریاں ہے جس سے انٹیریئر ڈیزائن کیا جاتا ہے ووڈ سے ہمارے مکان کی انٹیریئر ڈیزائن کیا جاتا جاتا ہے پلائی وڈ کی بھی ڈزائن کی جاتی ہے اور بہت اچھی اچھی کوالٹی کی ڈیزائن کی جاتی ہے ہمارے گوتم بدھ علاقے میں پلائی کے ساتھ ساتھ مٹی کی برتنیں بھی بنائی جاتی ہے مٹی کی برتنیں کافی سندر اور سڈول ہوتی ہے ہمارے گوتم بدھ علاقے میں جو مٹی کی برتنیں جب یہ خاندان سے بنتی ہے تے اس کے در پیڑھی در بھی خاندان یہی مٹی کی برتنیں بناتی ہے کیونکہ یہ ایک ہمارے سماج سے جڑے ہوتے ہے جس سے ہمارے پروجوں نے جو بنایا ہے اس کے بچے بھی وہی بنانا چاہتے ہیں اس سے اپنی سنسکرتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہے جس سے کہ آگے کی اس کی جو فیشن ہے وہ جو پیسن ہے وہ بھی برقرار رہے اس سے کافی فائدہ ہوتی ہے